मैं आसपास के गाँवों में जाता हूँ जैसे कि मार्केट जाता हूँ सब्जियां लेने जाता हूँ सब्जियां उसके बाद राजनीति चलते राजनीत लिए जाता हूँ पौलेटिक्स में कई लोगों से मुलाकातें होती हैं कई तरह के लोग मिलते हैं अन्य सारी कई कई तरह के बातें होती हैं उन बातों को देखते हुए लोगों के समस्याओं को देखते हुए मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ जैसे अनेक तरह के बातें हैं एक बार मैं गया एक औराईं गाँव औराईं जगह है वहाँ पे मैं गया प्रचार प्रसार के लिए तो वहाँ एक लेडीज बैठी थी तो उस लेडीज ने मुझसे बोला कि मुझे ये काम नहीं हुआ है मेरा ये काम नहीं हुआ है ऐसा वैसा सारी तमाम बातें उन्होंने बोला तो उनकी बातों को हमने सुना जब ने उनकी बातों को सुना तो मैंने सोचा की इनका कुछ ना कुछ है मदद या हैल्प किया जाय तो हम लोग उनके गाँव में जाकर उनसे सारी बातें किए उनके हर समस्याओं को सुना समस्याओं का हल निकाला और उनके समस्याओं को पूरा किया उसके बावजूद फिर भी हम फिर हम लोग दूसरे गाँव में गए वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिले कई तरह के लोग होते हैं अनेकों बातें करते हैं पर उसके बाद मार्केट गया तो मार्केट में जाने के बाद मुझे कुछ लोग मिले जैसे मार्केट में सब्जियाँ वबजियाँ खरीदने के लिए जाते हैं अन्य सब्जियाँ लेते हैं बहुत सारी बातें होती हैं पर

बहुत लोगों को लोगों से मिलने के बाद मुझे एक चीज पता चला आने जाने में जो जैसा भी